جی ہاں کچھ دن ایسے ضرور آتے ہیں جب دن نہیں چاہتا کہ ڈرائنگ کروں کبھی ذہن تھکا ہوتا ہے کبھی دن بھر کے کاموں سے وقت نہیں ملتا اور کبھی مونڈ ہی نہیں بنتا لیکن ایسے وقت میں میں خود کو یاد دلاتی ہوں کہ ڈرائنگ مجھے خوشی دیتی ہے اور یہ میری تخلیق کی طاقت ہے تحریک کے لیے میں خوبصورت تصویر قدرتی مناظر یا دوسرے فنکاروں کا کام دیکھتی ہوں اس سے نیا جذبہ ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ دن کے کسی ایک حصے کو صرف ڈرائنگ کے لیے مخصوص کر لوں چاہیں تھوڑا وقت ہی کیوں نہ ہو روزمرہ کے کاموں کے ساتھ توازن رکھنے کے لیے ایک سادہ روٹین بنائی ہے جس میں تھوڑا وقت خود کے لیے تھوڑا کام کے لیے اور تھوڑا ڈرائنگ کے لیے ہوتا ہے اہم بات یہ ہے کہ دل سے کرنا ہے